यात्रा के लेल हमरा सबके बहुत एहन एहन बहुत जगह छै जेनाकि हमसब धार्मिक छी पूजा पाठ मे हमरा सबके विश्वास अय तऽ सब जतेक मंदिर अय अखैन ओयमे बहुत कम से कम दस गो तऽ हम चलिए गेल छी जेना मे अक्सर हम कोनो रिश्तेदारों के एतौ जैत रहय छी या तऽ कोनो धार्मिक स्थान नै तऽ पूजा पाठ करेहे ही जाय छी हमसब तऽ एनहैते और एतिहासिक स्थान हमरा तऽ लगैये हम गेल छी एक बेर जेना बनारस मऽ छथिन कोनो महाराजा छथिन हुनके जगह देखऽ पूरा और जतेक धार्मिक स्थान मंदिर सब हम अक्सर जैत रहय छी कोनो ना कोनो जेना हमरा सबके मधुबनी मे छथिन मधुबनियो मे जतेक मंदिर छथिन सब जगह जा जा चुकल छी फेर पटना मे छथिन हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन के पास तऽ ओतहो हमसब जाके दर्शन कऽ लेने छी और बनारस भेल भेलखिन काशी विश्वनाथ जी महाराज तऽ ओयठाम हमसब हमर तऽ अक्सर के रहैये की हम ओतऽ जाय छी और वही रहय छी पूजा पाठ भेल एक सप्ताह रहलौं और पूरा जतेक बनारस मे जतेक छथिन ओ हथिन जतेक भी यूनिवर्सिटी मंदिर कॉलेज एतिहासिक स्थान कोनो राजा महाराजा के घर भेल तऽ महल भेल ओसब जाके हमसब देख के आइब जाय छी सबके लेल टूर पर जाय छै और जतेक जेना भेलखिन हमरा सबके काशी मंदिर भेलखिन ओतय गेलौं और फेर बी एच यू जे अय यूनिवर्सिटी ओतय गेलौं फेर ओयठाम बुद्धा बुद्ध भगवान जी के अथी छै आश्रम सब ओतऽ जाय छी अशोक स्थान जैके देख के एलौं और फेर दोसर जगह फेर अयोध्या जाय छी अक्सर अयोध्या मे पूजा पाठ कनी भेल फेर एलौं अयके बाद फेर जहन सीजन रहय हरिद्वार के अबय छै तऽ हरिद्वार गेलौं तऽ ओही हमरा सबके ज्यादा सुविधा नै परैये लेकिन जैत रहय छी रिश्तेदार सब ओतऽ तखन हमसब जै मे ओयठाम रिलेटिव रहय छथिन तऽ ओतहो अक्सर जैत रहय छी हम साल मे चाइर पाँच बेर